हैल्लो हां जी हां जी तुस कु'न बोला ने ते तोआढ़ा कम्म केह् ऐ पैह्लें तुसें मेरे स्टाफ कोल जाना ठीक ऐ तुस आई जाओ दस बज़े कन्नैं मेरे स्टाफ रूम च दस बज़े तुसें पैह्लें मेरे स्टाफ रून च आना ते पैह्लें जिन्नी बी फाइलां में रक्खी दियां उस्सी अलग करनियां मतलब कि दसमीं आह्लियां अलग करनियां ते ग्यारहमीं आह्लियां अलग करनियां ओह् मिक्सअप होई गेदियां ओह्दे करने दे बाद तुसें केह् करना जिन्नियां बी फाईलां न ओह् मेरी अलमारी बिच्च पानियां हां अलमारी बिच्च फाईलां पाइयै फिर अलमारी कीह् लाइयै चाबी लाइयै तुसें मिगी देनी हां हां ते फिर फाईलां जिसलै सैट्ट होई जाह्ग ना फिर ओह्दै बाद तुसें केह् करना प्रिंसिपल मैंम कोल जाना उ'नें हां उत्थें मैंम गी फाईलां देनियां ते स्टैंपां मैम कोला दा लोआइयै फिर ओह् में बच्चें गी देनियां बच्चें गी जिसलै उं'दी अटैंडैंस लग्गी दी होग ना हां अदूं में देनी ऐ ठीक ऐ फिर